ہیلو آپ کریم ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں مجھے آج آپ کے یہاں دعوت کے لیے ایک آڈر کروانا ہے آج عید کا موقع ہے تو لوگوں نے کہا شاید آپ کی دکان بند ہوگی پر اسی لیے میں آج آپ سے ایک ہوم ڈلیوری کا آڈر کروانا چاہتی ہوں میرے یہاں قریب پچیس یا تیس لوگ آئے ہیں جس کے لیے مجھے کئی سارے ڈشیز پیش کرنی ہیں تو آپ کو رومال چکن روٹی نہاری بریانی دیجیے اور میٹھے میں شاہی ٹکڑا اور گاجر کا حلوہ بھی بھیجوا دیجیے مجھے یہ سبھی کھانا قریب چار بجے تک چاہیے کیونکہ میں اپنے مہمانوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی گھر میں آج کوئی بھی کھانا نہیں بنا ہے میں آپ سے یہی چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ ساری ڈشیز بھیجوا دیں جس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ